वाद्य यंत्र वॼाईंदी त वॼाईंदी त कान आहियां पर ॾाढो शौक़ु आहे मूंखे ढोलक वॼाइण जो मूंखे ॾाढो शौक़ु आहे अञा ताईं मां कहिड़ो वाद्य यंत्र वॼायो कोने पर मूंखे ढोलक वॼाइण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं भजन ॻाइण जो बि ॾाढो शौक़ु आहे ऐं प्यानो वॼाइण जो बि हेॾो शौक़ु आहे त मां इअं सोचंदी आहियां कि केर भॼन ॻाए त हुन सां हिकदमि मैच मां प्यानो वॼाया ऐं केर भॼन ॻाए त मां ढोलक बि वॼाया ढोलक ढोलक वॼाइणो आहे या मूंखे सिखिणो पवंदो ढोलक वॼाएण जी हेॾी इच्छा थींदी आहे मूंखे त मां सोचंदी आहियां त केर केॾी महिल भॼन ॻाए त मूंखे अचे या ट्राए कयां या मां त होॾी महिल वॼाया पोइ सोचंदी आहियां कि ई कीअं सुठो लॻंदो बिना प्रेक्टिस जे सिख भई सिखिणो पवंदो किथे ॿाहिरि वञी करे पोइ वॼाया त सही लॻंदो ऐं प्यानो बि इअं ई आहे कि मां पहिरीं वॼाइण सिखां हुन खां पोइ ई प्यानो वॼाया ऐं इहे भॼन में प्याना बि प्यानो वॼाइण में जो बि ॾाढो मूंखे शौक़ु आहे पर हुन अहिड़ी सेम धुन में मिलिणी खपे भई जीअं पाणि भॼन ॻायूं था त अहिड़े हिसाब सां हुन प्याने खे वॼाइबो भई जीअं भॼन रख त पेर भरे थो एसे मतलबु त अहिड़ो भॼन बि ॻाए सघूं अहिड़ो भॼन ॻाईंदे ॻाईंदे अहिड़ो प्यानो बि वॼाए सघूं अहिड़ी धुन बि हुनजी भॼन सां त उहो हुनजे करे प्यानो मूंखे सिखिणो आहे प्यानो ऐं ढोलक वॼाइण ॿई सिखिणो आहे